गामि ओनसोलफोराव जुदि सोरनिबा माबा मोनसे जानानै आथिं आखाय माबा माबि अंग' हानि जायोब्ला एबा बायोब्ला जोङो बेनि फाहामथायखौ गामि ओनसोलावनो माखासे रोंनाय सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दोंदि बा खोनानो मोनदोंदि मानो आथिं आखाय बायनायफोरालायनो अजाफोरनि गेजेरजोंबो हामो जेन डक्टरनि फाहामथायनि अनगायैबो जोङो अजाफोरनि गेजेरजों बे फाहामथायखौ होनाय जायो जाय जेरावहाय मिथिंगायावनो मोन्नाय माखासे मुलिफोर बा जाय मिथिंगायाव रज'नाय बिफांफोर बै बिफांफोरखौहाय बारिफोरावहाय बा हाग्रा बारियाव हाय लायनानै जोङो जि जायगायाव दङ बिनिफ्राय लायनानै जोङो मोननै मोनथामसो मुलि बिफांखौ जेराव मिथिंगायारि मुलि बिफां होननानै बुङो जों दा बेफोरखौनो जोङो देग्लिनानैहाय आथिं बायनायाव बा आखाय बायनायाव हाय खाथाबनानै बा देग्लिनानै फुनो आरो बेजों लोगोसे औवाखौबो खाथाबनानै होनाय जायो जि सिंफ्रावहाय बायनाय हाराफोर बै हाराफोरा बे मिथिंगायाव मोननाय मुलि बिफांनि गुनजोंनो लासैनो मोजां जालांनो हायो बा बेनि फाहामथायखौ जोङो गामि ओनसोलाव हाय मोजां फाहामथाय मोननो हायो आरो दा अजाफोरनि गेजेरजों बे मोजां बिथिंखौ मोननो हायो गामि ओनसोलाव दा अजाफोरनि अनगायैबो जोङो साफा सानै मानसिफोरा जि मिन्थिनानै लायो बा सिनायनानै थायो बै बिफांफोरखौहाय जाय मुलि बा जाय बिफां मुलिया आथिं बायनाय बा आखाय बायनाय बेफोराव हाय होग्रा दा बैफोरबादि मुलिखौहाय जायहा सिनायनानै थानो हायो बा सिनायनानै दं बिसोरबो देनानै होनो हायो बा बै आथिं बायनाय आखाय बायनाय खुनि जानायफोर जों फाहामथाय होनो हायो आरो अजा नङाब्लाबो